संनाय खामानियाहाय गाहायै आइजोफोरनि मोनसे खामानि होन्नानै जों बुंनो हायो संनाय खावनाय खामानिखौ गाहायै आइजोफ्रानो बांसिनै मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बे संनाय खामानियावहाय सम खाथायनाय होन्नानै बुङोब्ला जोङो माखासे जामुङाहाय संनायाव गोबाव सम लायो आरो माखासेया थाबनो जायो बेखौ नायनानैहाय माखासे जामुंनि समखौ जोङो गोबाव लायो होन्नानै बुंनो हायो आरो माखासेया थाब समावनो जानायखौ जोङो मोन्नो हायो गाहायै संनाय खावनाय खामानियावहाय गोबाव सम लानायखौनो जोङो नुनो मोनो मानोना संनाय खावनाय खामानियाहाय गोबां हेब्रे माब्रे होन्नानैबो जोङो बुंनो हायो मानोना संनाय खावनाय खामानियाव जोङो मोनसेनिफ्राय गासैखौ थाम थिम खालामना लाखांजोबनायनि उनावसो संनाय खावनाय खामानिखौहाय जोङो मावनो हायो एबा बबेबा मोनसे जामुंखौ जोङो संनोब्ला बे जामुंखौ संनायाव जोंनो मा मा गोनांथि दङ बेफोर गासैबो गोनांथिफोरखौ जों सिगाङावनो थाम थिम खालामनानै लाग्रोजोबनो नांगोन जेरैहाय जोङो बबेबा मोनसे ओंख्रिखौ संनोब्ला बे ओंख्रिखौ जोङो सायग्रोनांगोन सुनांगोन बिनि उनावसो जोङो संनाय खामानिखौ मावनो हागोन आरो लोगोसेनो बबेबा ओंख्रिया थाबनो मोनाब्ला जों बेखौ थाबनो संनानै थाम थिम खालामनो हागोन नाथाय जाय ओंख्रिफोरा गोबां सम लायो बेफोर ओंख्रिफोरखौहाय जोङो इसे गोबावै संनानै मोजाङै बेखौ फोमोन्नो नांगोन नङाब्ला बेखौ जोङो मोजाङै सङालासेनो खम समनि गेजेरावनो संनानै जों दोनोब्ला जोंनि देहानि थाखाय माब्लाबा समाव बियो खहा गोनांबो जानो हागौ बिनिखायनो जायफोर ओंख्रिफोरा मोन्नो थाखाय थाम थिम जानो थाखाय गोबाव सम लायो बेफोर ओंख्रिफोरखौ जोङो गोबाव समैनो संनो गोनां जायो जाहाथे बेफोरो मोजाङै मोनो आरो जोंनि देहानि थाखाय बियो मुलाम्फा गोनां जायो बेनिखायनो जों बुंनो हायो संनायाव सम खाथायनाय होन्नानै बुङोब्ला जोङो जि मुवा एबा बेसादफोरखौ संगोन थामहिनबा जाय जामुंखौ जोङो संगोन बे जामुंनि सायाव सोनारो बे बेसेबां सम लागोन आरो बेसेबां सम लाया बेनिखायनो गोबाव सम बबेबा मोनसे जामुंखौ संनायाव लानोबो हागौ गोबाव सम आरो बबेबा मोनसे जामुंखौ संनायावहाय थाब समावनो बियो जानोबो हागौ होन्नानै जों बुंनो हायो ओं संनाय समावहाय गोबाव सम लाग्रा जामुं होन्नानै बुङोब्ला जों बुंनो हायो जोंनि बर'फोरनिनो गाहाइ एबा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' समाजाव सोलिबोबाय थानाय मोनसे जामुं होन्नानै बुङोब्ला एबा मोनसे ओंख्रि होन्नानै बुङोब्ला जों बुंनो हायो जेरैहाय अनला ओंख्रि अनला ओंख्रिखौ संनायाव जोंहा गोबाव सम नांगौ जायो मानोना अनला ओंख्रिखौ संनायनि सिगांनो अनला ओंख्रि संनायाव जोंनो जे गोनांथि दङ बेफोर गासैखौबो जोङो सिगांग्रो थाम थिम खालामनानै लाग्रोनो गोनां जायो आरो लोगोसेनो अनला ओंख्रि होन्नानै बुङोब्ला गाहायै बेखौ अन गुन्दै होनानै संनाय जायो जायखौ जोङो

अन गुन्दै बानायग्रोनायनि उनावसो अनला ओंख्रिखौ संनो हायो आरो बे अन गुन्दै बनायग्रोनोबा जों सिगांग्रो माइरंखौ सुनानै लाग्रोनांगोन बिनि उनाव अन गुन्दै बनायनांगोन बिनि उनावसो जोङो जे अनला मेगंखौ संगोन बे अनला मेगंखौ संनानै मोजांहै जोङो अन गुन्दैखौ होनानै उनावहाय बेखौ

जाग्रा मोनसे जामुं एबा जाजानाय मोनसे ओंख्रि हिसाबै जोङो मोन्नो हायो आरो लोगोसेनो जोङो साम' ओंख्रिखौबो मोन्नो हायो साम' ओंख्रिखौ संनायावबो गोबां सम लायो मानोना साम'खौ सायनाय बेखौ सुनाय आरो लोगोसेनो साम'खौ सङोब्ला जोङो बिनि साम'नि दाखोन मोखांथिंहाय जे खोबथेनाय थायो बेखौ जोङो गारग्रोनो नांगौ जायो बिनि उनाव आरो उनथिंनिखौ जोङो दान्नो गोनां जायो खिथु होन्नानै जायखौ जों बुङो साम' खिथु बेखौ जों दानग्रोनो गोनां जायो बिनि उनावसो बेखौ साफायै मोजाङै सुनानै जोङो संनो गोनां जायो आरो बेखौ संनायावबो जोंहा गोबां सम लानायखौ जोङो नुनो मोनो बेनिखायनो अनला ओंख्रि आरो साम' ओंख्रिखौहाय जोङो संनायाव गोबाव सम लाग्रा मोनफा मोनफा जामुं होन्नानै जों बुंनो हायो